बिहार सरकारके द्वारा भ्रष्टाचार पर विशेष तरहके ऐक्शन लेल गेल अछि आ ओ ओहिपर विशेष रूपसँ ध्यान दैत छथि जे भ्रष्टाचार कोना समाप्त हुए जाहिमे पुलिसक पुलिससँ मदद आ उचित कानूनी कार्रवाई आ कठोर कानून तीनूके उपयोग कयल जाइत अछि जे कोनहुना ई भ्रष्टाचार बन्द होइ बिहारमे पुलिस अपन समय समयपर सेहो कार्रवाई करैत छथि आ एकटा उचित कानूनी जे बिहार सरकार द्वारा सेहो आ केन्द्र सरकारके जे छै संविधानक सेहो ओकर अनुसार ओहिपर मे कार्रवाई करैत छथि बिहार सरकार किछु विशेष रूपसँ भ्रष्टाचारके देखैत एकटा कठोर कानून सेहो बनेने छथि जे जहाँ तक भऽ सकय से लगाम लगै भ्रष्टाचारपर